अभी पाँच दिन पहले मैंने एक हैंड लिया था जिसके लिए दुकानदार ने कहा था ये लंबा चलेगा पर चार दिन में ही उसकी सिलाई उधड़ गई उसकी चेन टूट गई अंदर का कपड़ा फ़ट के बाहर आ गया